हलो हाँ जी सर आप ओला से बोल रहे हो हाँ सर मैं मोनू सारस्वत बोल रहा हूँ जो गाड़ी बुक करी थी सर हमने हाँ जी सर ग्वालियर से दिल्ली के लिए हाँ सर जो आपकी हमारी बात हुई थी किराए की वो पाँच हजार रुपए की हुई थी हम दिल्ली पहुँच गए अब दिल्ली से आ भी गए अब आपके जो ये ड्राइवर साहब हैं ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमें और पैसे चाहिए अब और पैसे इनसे पूछो कि ये किस चीज के पैसे मांग रहे हैं और हमसे पंद्रह सौ रुपए और मांग रहे हैं ये हाँ तो इनसे पूछा जाए कि किस चीज के पैसे ले रहे हैं हमारी तो आपसे जो पाँच हजार रूपए में बात हुई थी वो हम आपको पे कर चुके हम यहाँ पर भी आ गए अब अब यहाँ आने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमें पंद्रह सौ रूपए और दो डीजल ज्यादा लगा ये बोल रहे हैं तो डीजल लगे चाहे नहीं लगे हमारी तो बात आपसे हुई थी ना फिक्स में आप अपने ड्राइवर से बात करो ना ये हमसे जिद्द बहस रहे हैं हाँ सर हाँ हाँ तो उनको कॉल लगाओ हाँ हाँ जो कल लेकर गए थे गाड़ी वही बोल रहे हैं हम हाँ तो ये बोल रहे हैं डीजल ज्यादा लगा है टूल टैक्स में ज्यादा हो गया पाँच हजार में हमें पड़ा नहीं है ये सब बातें बोल रहे हैं हाँ जी सर आप करो बात धन्यवाद